हाँ जी नमस्कार हाँ हाँ फोटोग्राफर से हो रही है अच्छा अच्छा अच्छा जी

प्री वेडिंग शूट कराना है आपको तो यह कार्यक्रम अपना कब से शुरू होगा दस से

टाइम तो मेरे पास रहेगा बट कितने दिन का काम है आपके पास यह थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए दो से तीन दिन अच्छा तो अपना जो फंग्शन है कम से कम लगभग तीन दिन चार चार घंटे तो चलेगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है तो समथिंग अपना यह जो है अच्छा अच्छा हंड्रेड किलोमीटर के अंदर जी ठीक है तो अपन पचमढ़ी में कर लेते हैं और आपको यह जो है एड ऑन भी लगेगा यह कैमरा में जो है डी एस एल आर लेकर आऊँगा एच डी

ड्रेस जो है वह जोड़ा को मिल गई जोड़े को मिल जाएगी आपको जो जो है साथ में उनको मिलेगी बाकी तो फ़िर आपको अरेंज करना होगा हाँ साइज़ वगैरह आप बता दीजिएगा सब अरेंज हो जाएगा मेरा पचास हज़ार का है

हाँ इसमें सब इन्क्लुड़ रहेगा पचास हज़ार चार्ज रहेगा और उसमें ड्रोन वगैरह सब इसमें सब मिल जाएगा हाँ चार सौ बीस में अरे नहीं सर मैंने जो आपको बताया बिल्कुल एफ्फोर्टेबल प्राइज़ इसकी बता रहा हूँ यह सबसे छोटा पैकेज बताने आया हूँ सर हाँ बस कन्फर्म करके अभी कॉल कर दीजिएगा ठीक सर जी जी ओके ओके